मेरी पसंदीदा बाइक ऐ बुल्लट मिकी ओह् बड़ा स्हेई लगदा ते अ'ऊं चाह्न्नी अ'ऊं बुल्लट लैं बुल्लट सिक्खां उसी लेइयै अ'ऊं ट्रिप उप्पर जां कुतै सिरनगर जां उत्थै शैल ट्रिप उप्पर मजे करां बुल्लट लेइयै बुल्लट बड़ा स्हेई रौंह्दा ओह्दे उप्पर बंदा बड़ा कम्फर्टेबल होइयै बैठी सकदा ते और ओह्दे उप्पर मजे कन्नै बेही सकदा इंसान पिच्छै बी इक बंदा बेही सकदा ते ओह् वा तेल बी खंदा ऐ ज्यादा ओह्दी अऊं टैमे टैमे दी सर्बिस ते लेइयै जां नुआढ़ी हर इक चीज ओह् करां टैमे टैमे दी हर इक चीज पूरी कम्पलीट करां ते अस जाह्चै अ'ऊं बाइक लैं मेरा सपना बाइक चलाना मिकी बड़े स्हेई लगदा बुल्लट ते और मिकी स्कूटी बी बड़े पसंद ऐ ते अ'ऊं चाह्न्नीं अ'ऊं स्कूटी लेइयै जां रोज कालेज ते और अ'ऊं कुतै होर जां मतलब बाह्र जां बुल्लट लेइयै बुल्लट ते मेरी पसन्दीदार मेरी मनपसंद बुल्लट ऐ ते अ'ऊं चाह्न्नीं अ'ऊं जित्थै जां बुल्लट लेइयै जां मेरा सपना ऐ अ'ऊं कुतै ट्रिप उप्पर जां बाह्र सिरीनगर लेह लद्दाख ते बाइक लेइयै जां अ'ऊं लदाख जाना चाह्न्नीं बाइक लेइयै उत्थै और अ'ऊं चाह्न्नी कि कि मेरी मेरा भ्रा बी जा मेरे कन्नै मेरे भ्रा नै मिकी चज्ज बी सिखाई दी बुल्लट दी ते ओह् मिकी चलाना बड़ा स्हेई लगदा इन्नी पूरी तरह कन्नै ते औंदी नि ऐ चलाना अ'ऊं पूरी सिक्खलैं शैल करियै फ्ही जा अ 'ऊं बुल्लट लेइयै ते मिकी स्हेई लग्गे ते ओ करां अ 'ऊं मेरे घरै आह्ले बी भेजुड़दे मिकी ते मना नि करदे न मिकी बड़ा स्हेई लगदा कुतै बाह्र ट्रिप उप्पर जाना बुल्लट उप्पर जां अ'ऊं ट्रिप उप्पर बड़ा स्हेई लगदा और बी मेरे दोस्त होन मेरे फ्रैंडां होन ओह् बी जाह्न मेरे कन्नै बाइक लेइयै ते मेरा सपना एह् इक ते मिकी बड़ा स्हेई लगदा बाइक उप्पर कुतै बाह्र लेइयै हां ते बाह्र कुतै घुम्मने शुमने सिरीनगर लेह लद्दाख बाह्रे सारी सारी जगह घुम्मा अ'ऊं ते होर बी बड़े सारे प्लेसिस न जित्थै जां ते मिकी बुल्लट चलाना बड़ा गै स्हेई लगदा ते अ'ऊं चाह्न्नीं अ'ऊं बुल्लट ले लैं और बंदा शैल फील होंदा बंदे ई मेरे कोल बुल्लट ऐ अ'ऊं ताईं जाह्गी कुतै घुम्मने जाह्गी बुल्लट उप्पर बड़ा स्हेई लगदा इ'यां ते अ'ऊं चाह्न्नीं कि अ'ऊं बुल्लट लेई लैं ते मेरा ड्रीम ऐ मिकी स्कूटी चलाना बी बड़ा स्हेई लगदा अ'ऊं स्कूटी चलां कुतै जां बाह्र अ'ऊं कालेज जन्नी होन्नी रोज स्कूटी लेइयै जां ते ट्रिप मतलब बाह्र कुतै कुतै ट्रिप उप्पर जां रोज छुट्टी आह्ले रोज घुम्मने जां अ'ऊं उत्थै ते मिकी बड़ा स्हेई लगदा बाह्र घुम्मना कुतै बाइक उप्पर मतलब बड़ा गै स्हेई लगदा अ'ऊं चाह्न्नीं कि मेरे फ्रैंडां बी जाह्न मेरे कन्नै ते मिकी शैल लग्गना शैल फील होना ते होर बी जगहं अ'ऊं सारी घुम्मी आं ते अ'ऊं चाह्न्नीं कि सारे घरै आह्ले बी जाह्न होर बी बाह्र बड़ियां सारियां जगहं न जित्थै अ'ऊं जां बाइक उप्पर इक बारी अ'ऊं गेई ही बाइक मेरा भ्रा मिकी सिखा दा हा बाइक अ'ऊं लेइयै गेई ही बाह्र ट्रिप उप्पर ते मिकी बड़ा स्हेई लग्गेआ हा मिं बड़ा मजा आया हा उद्धर जाने दा ते अ'ऊं रजोरी बी गेदी अपने भ्राऊ कन्नै बाइक लेइयै ते मिं बड़ा स्हेई लग्गेआ हा उत्थै जाना ते अ'ऊं चाह्न्नीं अ'ऊं उत्थै इक और बार परतियै जां मिकी बड़ा स्हेई लग्गेआ अ'ऊं मिकी बाह्र कुतै जाना बड़ा स्हेई लगदा मतलब कुतै बाह्र ट्रिप उप्पर जां अ'ऊं ते और बी बड़े सारे सपने न अ'ऊं चाह्न्नीं पूरे होई जाह्न मिकी बाइक चलाना ते बड़ा गै स्हेई लगदा ना मतलब होर बी और बी जगह हैन उत्थै मतलब कि होर जि'यां सिरीनगर ऐ उत्थै बी अ'ऊं लेइयै जाना चाह्न्नीं ट्रिप उप्पर उत्थै बड़ा मजा औंदा बड़ी स्हेई चीजां ते और बी बड़ी सारी जगहं न उत्थै ते अ'ऊं चाहन्नीं अ'ऊं उत्थे जां और बड़ा सारा होवे ते और और सिरीनगर अ 'ऊं कदें गेई नि ऐ ते उत्थै जाना चाहन्नीं अ'ऊं बाइक उप्पर अपने भ्राऊ कन्नै ते मिकी बड़ा शैल लग्गना और अ'ऊं अपने फ्रैंडें कन्नै जाना चाहन्नीं अपने भ्राऊ गी लेना चाहन्नीं और बी बड़े सारे जगह न जित्थै मिं बड़ा स्हेई लगदा जाना ते अ'ऊं उत्थै जाना चाह्न्नीं